मां हाणे वियुमि हितां बनारस वियो हुअमि त पंहिंजे नानाणे त हुते ट्रेन में असांखे ॾाढो मज़ो आयो ट्रेन में ॾाढी सुखु सुविधा आहिनि त हितां जीअं चढ़ियासीं असां थोरी देरि वञण खां पोइ असांखे चांहि नाश्तो उहो मिलियो हुनखां पोइ थोरी जीअं शाम थी त वरी असांखे कुझु ॾेई विया खाइण लाइ ऐं राति थी राति जो आया पंहिंजो बार बार वञनि पिया ॾाढो बढ़िया अनुभव थियो टे हिन गाॾीअ में घुमण जो बनारस ऐं बनारस ताईं विया हुयासीं असां त राति जो जीअं रो रोटीअ जो टाइम थियो रोटीअ वक़्तु उहो असां उहो पहिले लिखी विया भई छा छा खाइणो अथव त ही मांसाहारी खाइणो अथव शाकाहारी खाइणो अथव त असां हुनखे शाकाहारी चयोसीं असां शाकाहारी आहियूं शाकाहारी घुरायोसीं उहो नवें साढी नवे वॻे असांखे ॾेई विया असां रोटी वोटी खाई पंहिंजो वरी राति जो वरी पुछण आया भई राति जो मिठो खाईंदुव या चॉकलेट खाईंदुव या केक खाईंदुव त असांखे असां जेको चयो हुओ हुननि खे चयोसीं उहो ॾेई विया असांखे राति जे ॾहें वॻे ताईं असांखे कंबल वंबल सभु ॾेई विया हुते असांखे को कोई शइ जी ज़रूरत न पेई असांखे घरां खणी वञण जी असां खणी विया हुयासीं पर हुते असांखे गाॾीअ में ई हेतिरो सुखु सुविधा मिली जो असांखे घरु जहिड़ो माहोलु लॻे पियो बिल्कुलु ई त हुनखे ॾाढो बि यानी ॼण भारतीय रेल जो ॾाढो सुखु सुविधा आहे पैसा लॻनि था थोरा पर हिन में सुखु सुविधा बि आहिनि इलाही ॾाढी बढ़िया आहिनि हाणे थी वेयूं आहिनि बढ़िया पहले कोन हुओ पहले मां इलाही साल पहिरे वियो हुअमि पर हेतरियूं सुखु सुविधाऊं न हुयूं हाणे इलाही सुखु सुविधाऊं आहिनि हाणे ॾाढो बढ़िया थी पियो आहे हाणे हिकदमि जीअं राति सुबुह राति ताईं कोई असांखे कोई परेशानु करण न आयो कोई दुखी करण न आयो पंहिंजो असां सुम्हीं पियासीं राति जो सुबुह जो उथियासीं ॾहें नवें ॾहे वॻे पंहिंजो बनारस स्टेशन ते लथासीं पोइ असां पंहिंजो पंहिंजे माइटनि वटि हली वियासीं